बाइकिंग का जिसको शौक़ है वह पहाड़ी पर बाइक को ले जाना पसंद करते हैं ऐसी मोटरसाइकिल आती हैं जो पहाड़ों पर और मिट्टी में चलती हैं आसानी से तो लोग कश्मीर जाना पसंद करते हैंं बाइक से लेह लद्दाख जाना पसंद करते हैं लद्दाख लोग बहुत ज़्यादा जाते हैंं मेरे को भी अगर बाइक ले जानी हो तो उसका आनंद लेना हो तो मैं लद्दाख जाना पसंद करता हूँ सबसे अच्छा सबसे बड़ा वह गंतव्य स्थान है जहाँ अगर आप बाइक के शौकीन है मोटरसाईकल के शौकीन हैं चलाना तो वहाँ जाना पसंद करते हैं तो मुझे भी अगर जाने का मौका मिले तो मैं लद्दाख लेकर जाउंंगा बाइक को